شیخ سعدی کی کتاب گلستانِ سعدی اس کو میں نے پڑھا اور جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے اندر اس سے بہت سی چیزیں نصیحتیں حاصل ہوئی ہیں اور اس سے بہت سے تجربات زندگی کے حاصل ہوئے ہیں کیونکہ شیخ سعدی نے اس کتاب کو جو لکھا ہے انہوں نے دنیا کو گھوما اور اس کے بعد اس کتاب کو لکھا اس میں بہت سے تجربے بھی ہیں اور نصیحتیں بھی ہیں اس کو پڑھا اور اس میں زندگی کے ہر عمل کو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے تو دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے لوگوں میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے معاشرے میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے گھر میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے بادشاہوں کے پاس رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے بڑے لوگوں کے پاس رہنا ہے تو کس طریقے سے انہوں نے اس کتاب کے اندر زندگی کے ہر عمل کو بیان کر دیا کیونکہ ان کا اکثر ان چیزوں سے واسطہ پڑا تھا اس لیے انہوں نے اپنے اس کتاب کے اندر ہر چیز کو ذکر کر دیا میں نے ان کی اس کتاب کو پڑھا اور اس سے بہت کچھ حاصل کیا جس پر آج میں عمل بھی کرتا ہوں

لوگوں کے ساتھ رہو تو کیسے رہو بڑوں کے ساتھ رہو تو کیسے رہو اسی طریقے سے یہ جو بڑی پوشٹ پہ ہوتے ہیں ان کے سامنے جاؤ تو کیسے جاؤ اسی طریقے سے ان سے بات کرو تو کیسے اس کے اندر زندگی کے ہر سلیقے کو شیخ سعدی نے بیان کیا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا گھومی ہے اور دنیا بادشاہوں کے دربار میں بھی رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے اس لیے انہوں نے زندگی کو دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے کس طریقے سے پے پیش آتے ہیں تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا اس سے بہت سے تجربے بھی مجھے حاصل ہوئے نصیحتیں بھی حاصل ہوئی ہیں اس لیے میں ان کی کتاب کو زیادہ پڑھتا ہوں اور ان کے باتوں پر عمل بھی کرتا ہوں